आङो मोसानायखौ सोलोंदों क्लासिकेलबो लादों लोगोसे क्लासिकेलजों लोगोसे भकेलबो लाफादों आरो मोसानायखौ मोजां मोनो आं उन्दै समनिफ्रायनो मोजां मोन्नायनि जाहोनावनो मोसानायखौ सोलोंबोदों न'आवबो गाव हारसिङैनो गोसोबादियै मोसाबोदों गामियाव रंजानाय बाजानाय जेरै दा जोङो दमासि बैसागु बोथोराव मोसायो रंजायो दा बेफोरबादि बोथोरनिफ्रायनो आंनि मोसानाय सर'या जाबोदों दिनैसिमबो मोसायो मोसानाया आंनि मोनसे हेबिट बा आखु मोसानो मोनोब्ला गोसो सोलेर देहा गासैबो आंनि थाखाय एक्सारसाइस जानाय बादि जाजोबो ओंखायनो आङो सानो मोसानाया देहानि थाखायबो गोनां नाथाय मोसानायखौ आङो निजेस' गोसो जानानैबो सोलोंदों आरो माखासे फोरोंगिरि लानानैबो सोलोंबोदों नाथाय दा बे बोराय बैसोआव मोसानायखौ नाजानाय बा नागारनाय बेफोरो सानो नाथाय आंहा दा नागारनो सानोब्लाबो आं जे उन्दै बैसोनिफ्रायनो मोसाबोदों ओंखायनो दिनैसिमबो आङो मोसानायनिफ्राय जानगारनो गोसो जाया आरो मोसानो आंनि थाखाय मोनसे हेबिट बे आङो थैजासे बेयो आंजों लोगोसे थांफागोन बायदि आङो सानो आरो